हां जी केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक होर बच्चे ठीक नी हूं ते कुड़ी केह् करा दी थुआढ़ी बड्डी कुत्थै लग्गी दी अच्छा करनी नेईं कुदै कड़माई शड़माई ओहदी हूं ते बड्डिया दी करनी ते अ'ऊं दस्सनी आं तुसेंगी कड़माई इक मुड़ा बड़ा चंगा शरीफ मुड़ा बगैर ऐवी ते नौकरी बी शैल करा दा ते हट्टियां बी हैन उन्दियां ते करनी ते फ्ही अ'ऊं गल्ल करां अग्गें दस्सो मिगी हूनै फ्ही अ'ऊं

नेईं कुड़िया दे प्यो गी पुच्छेओ ना ते हां ते फ्ही पुच्छो फ्ही कुड़ियै गी ते हां ते पही तुस मिगी सनाओ हून फ्ही करियै ते अ'ऊं फ्ही तुसें गी मुड़े आह्लें कन्नै गल्ल करां ते त्यारियां करां रिंग सेरामनी फ्ही अ'ऊं दस्सी ओड़गी ते तुस करी ओड़ेओ फिक्स करने आं डेट शेट हां नेईं नेईं इयां पता शता लैना मुड़े आह्लें दा कुड़ी आह्लें दा मुड़ा बडा शरीफ ही ते अच्छा फिर दिक्खओ फ्ही अ'ऊं रिंग सेरामनी आस्तै बी आक्खी ओड़गी कुतै ते करो फ्ही ऐ मुड़ा शरीफ ऐ बगैरा ऐबी ऐ बी घर उ'ऐ मां ऐ ते प्यो ऐ ते इक ओह् ते इक भैन ऐ करनी ते बड़ा शैल घर ई गुआएओ नेईं हत्थें चा अच्छा जी